मिस मराठी शब हे मराठी जो सब्जेक्ट आसा तो आमकां बरो आसलेलो मराठी सगळें म्हाका कळं आनी मराठी ही आमची भाश आहात तेका लागून ते मराठीन हांव शंबरा पैकी शंबर सुद्दा घेतलेले आहा आनी म्हाका मराठीन ट्रॉफी सुद्दा मेळली आहा सगळे हेतून आनी ती आमची मीस आसली ती बरी आसली टिचर खंय खंय व्हरां आमकां किदं करी जावं आमचें भोंवपाकूय व्हरा आनी खंय खंय व्हर आमकां एकदम बरी आसली ती आनी जो आहा तो मॅच सब्जेक्ट आहा तो आमकां तो कांयच कळ नसलो म्हाका तो की असो आहा की तेतून म्हाका झिरो सुद्दा पडा आनी तो मॅथसाक म्हाका कांयच येय नासलेलें मॅथस म्हणजे म्हाजो एकदम तो हार्ड वचं तेका लागोन ह मॅथ्स मॅथ्साचें म्हाका आजुनूय कितें कांयच कळनासलेलें आनी जो मराठी ही आमची टिचर मॅथची टिचर आमची किदं शिकय न्हू ती आमकां कांयच कळना शिकयता ती शिकोन वच पण आमकां तेचो कितें खंय कितें आहा कांय आहा तें दाखय सारकी नासली आनी कितें कळ नासलें आनी मराठीची टिचर जी आसली ती आमकां बरी समजन सांगं आनी कशें कितें सगळें अर्थ सगळो सांग सगळें हें कर आनी आमकां बरें तेतून मार्क्स पडप म्हाकाय पडा म्हाज्या बरोबर बाकीची भुरगीं आसली ती सुद्दा बरी हायेश्ट घे